ना हमनायनि आदब खायदाखौ आं बिमा बिफानिफ्राय सोलोंबोदों आगोलनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो जोङो ना हमखायोमोन दैयावनो थांखायोमोन ना गुरनो थाङो ना सारनो थाङो बिमा बिफाजों थांफायो जोङो ना गुरनो थाङो साम' खननो थांबा थांफायो ना हमनो थांबा थांफायो उन्दैनिफ्रायनो खारफा लांखायोमोन बाहायनो जों रोंदों आरो ना हमनायखौ जों उन्दैनिफ्रायनो ना हमनाय माबाखौ रोंखागौ जोङो खांख्राइ खन'नाय साम' लायनाय ना गुरनाय ना सारनाय थिंजों दहा बोलायनानै माबा खालामोमोन जोङो ना सारनाय समाव जोङो मागुर सिंगि बायदिसिना ना मोनो नाथुर बोथिया फिथिख्रि गासिबो मोनोमोन आरो जों सारबा बिसिबां बुरजा बुरजा मोनोमोन आरो जोङो नाखौ सारनो मोजां मोनखायो आरो गिदिरफोरनिफ्रायनो आरो बिमा बिफानिफ्रायनो सोलोंबोखाबायनालाय जों दा साथनो बेराद माबाबाय आरो रोंबाय जों ना हमनो मोजां मोनबाय नालायनो मोजां मोनबाय सामफ्रामबो ना गुरहैनो मोजां मोनो आरो जोङो ना लायनानै जायाब्लानो जोंहा जेबो उफाय गैखायानालाय ओंखायनो नाबो गुरनानै जायो ना सारनानै जायो जोङो जोंहा ना साराब्लानो माबा गैखायानालाय जोंहा बानायनानै जानो हानाय माबाफोर खमथा गैखायानालाय जोङो बेखौ गिदिरफोरनिफ्राय सोलोंनानै लाखानाय ओंखायनो जों दा ना सारनायखौ रोंबाय आरो दा ना सारनाय साम' लायनाय खांख्राइ लानाय गासिबो जों गोरोंखा आरो जोङो बेखौ मिनथिखायो गेदेरफोरनिफ्राय रोंबोखानायनालाय आं दा बेखौनो बुंनानै बाहायनो दोनथ'नाय जानोसै